हैलो हैलो हांजी नमस्ते हांजी ऐक्चुअली में ना इद्धर अखनूर में मानेश्वी बोल्ला निं इद्धर अखनूर आई दी आं ते में घुम्मना ऐ ते तुस मिकी थोह्ड़े मतलब इ'यां सनाई सकदे ओ मिकी ट्रांसपोर्ट दे साधन केह् न इद्धर पता निं ऐ अच्छा अच्छा हांजी हांजी हांजी बिल्कुल हां नेईं नेईं फोआरा चौक पुज्जी जाना मतलब अग्गै तुस सनाई ओड़ो हांजी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हांजी हांजी अच्छा ठीक ऐ हांजी हांजी ठीक ऐ मतलब बस बगैरा ठीक ऐ ठीक ऐ शुक्रिया मैम सनाने आस्तै हां ठीक ठीक